जहाँ तक शिक्षाके व्यवस्था छै तऽ शिक्षामे सरकारी इसकुलसभ पर सरकारके जतेक काग़ज़ी प्रभाव छै ततेक स्थानीय प्रभाव या समुचित विकसित प्रभाव प्रभाव नहि छै नहर जतय कतौ छै ओ टूटले फाटले छै जहाँ तक जल जीवन आओर हरियालीसॅं सम्बंधित मात्र पोस्टरेटा उपलब्ध छै आर किछु काज नहि छै हमरासभक गाँवमे सोलहटा वार्डमे सोलहटा नल जल लागल छै ओहिमे एकटा नल जलके व्यवस्था सुदृढ़ नहि छै धओर ठेकेदारक की देलकै की बनेलकै कोनो तरहक नहि छै कतौ जलके व्यवस्था सही ढंगसे समुचित ढंगसे अखन तक पंचायत भरिमे नहि भै सकले हँ तऽ सरकारके चाही अहिमे जे एक़रा पर विशेष रूपसे ध्यान देल जाय ज़िला कलक्टर साहबक विशेष आदेश देल जाय एक़रा पर आओर तुरंत एकर शीघ्र व्यवस्था नल जल आओर हरियालीके जे सरकारके उद्देश्य छै तखनेटा पूरा भऽ सकैया नहि तऽ ई पूरा नहि भऽ सकतै